इहए सभ बात छै बेटा बेटी माँ बाप माँ बाप कऽ नहि टेरैत छै जेना रहै कऽ मन होइत छै तेना रहैत छै की करतै इहए पहिलुका जबाना अच्छा रहै आबकऽ जबाना अच्छा नहि छै पहिले बढ़िआँसँ पिनहै ओढ़ै रहै आब ओहिने छोटका छोटका कपड़ा पिनहै छै घुमै छै अपना मनसँ जे मनमे होइत छै से खाइत छै करैत छै माय बाप कऽ नहि टेरैत छै पहिले जे मन हइ रहै अपन करै रहै आब अथी भए गेलैए की करतै जे मरजी से ओ चलैत छै जेना मन हइ छै तेना करैत छै जतऽ मन छै ततऽ जाइत छै

केना राखबै बाल बच्चा कऽ पहिलुका संस्कारमे आबके संस्कारमे बदलि गेलैए आब बच्चा कऽ जे कहैत छै ओ बच्चा हमर नहि सुनैत छै अपन बात पर धिआन दै छै अपन बात करै छै अपन बात राखैत छै माय बाप कऽ बात नहि सुनैत छै अपना ढङ्गसँ कपड़ा पिनहैत छै अपना ढङ्गसँ जियैत छै अपना ढङ्गसँ चलैत छै अपना ढङ्गसँ खाइत छै पियैत छै हर चीज करैत छै अपना ढङ्गसँ जतऽ मन होइ छै ततऽ रहै छै जतऽ मोन छै ततऽ जाइत छै जेना बढ़िआँ लागैत छै ओना करैत छै पहिलुका जबानामे माय बापकऽ बात राखैत रहै मम्मी माँ जतऽ कहै रहै जाइ लऽ ओतऽ जाइत रहै बाप जतऽ कहै रहै बेटाकऽ जाइ लऽ ओतऽ जाइत रहै आब तऽ से नहि छै माय कहै रहै बेटा हे ई चीज काम नहि करही तऽ ओ काम नहि करै रहै आब तऽ उल्टे हइ छै माय जे कहै छै ओकर उल्टा करै छै बेटीकऽ जे कहै छै ओकर उल्टा करै छै पहिलुका जबानामे हर चीज रहै बढ़िआँसँ सभचीज पिनहै ओढ़ै रहै परिवारमे मिलजुलि कऽ रहै रहै संस्कारमे रहै रहए संस्कारसँ जियै रहै संस्कारसँ चलै रहै सभकऽ लए कऽ चलै रहै नहिरा ससुरारि सभकऽ लए कऽ चलै रहै आब तऽ ओ नहि छै जेना मन तेना रहै छै काम मन होइ छै तऽ करैत छै नहि हइ छै तऽ नहि करैत छै खाना बनबै कऽ मन तऽ खाइत छै नहि तऽ चलि जाइत छै अपन होटलमे खाइत छै खरीदिए कऽ लै लऽ अबै छै अपन घरेमे खाइत छै किन कऽ लए लाबलक घर घरमे अपन बैठ कऽ अपन खाइत रहल पहिलुका जबानामे से नहि रहै सभचीज करै रहै धान उसनै रहै कुटै रहै तब भात बनबै रहै दालि बनबै रहै तरकारी बनबै रहै तब खाय रहै आब से नहि छै आब तऽ नहि हम पैकेटके चावल खयबै ई चावल हमरा नहि नीक लागैत छै ई सबजी हमरा नहि नीक लागैत छै ई कपड़ा हमरा नहि बढ़िआँ लागैत छै ओ कपड़ा पिन्हबै छोटका कपड़ा पिन्हबै पहिलुका जबानामे नहि रहै जे लाबि कऽ दै रहै ने केओ बच्चा कऽ पुतहुँके चाहे बेटी कऽ बेटा कऽ ओ पिनहै रहै आब से नहि छै जे मरजी हइ छै ओ करैत छै मायो बाप तङ्ग छै तङ्ग तङ्ग रहै छै चिन्तामे रहै छै कतऽ हमर बेटा गेलै कतऽ हमर बेटी गेलैए कतऽ पति गेलैए कतऽ हमर कनियाँ गेलैए कखनी एतै जेकरा मरजी जखनी आबै

सभ मिलकऽ कमेबै तऽ एक जगह पैसा होयतै नहि मिल कऽ कमबै छै तऽ नहि रहै छै बेटाक मरजी जे हइ छै बेटीक मरजी जे हइ छै ओ करै छै पुतहुँ कऽ मरजी जे हइ छै ओ करै छै इहए सभ बात छै की करतै आब दुनियाँ आगू चलि गेलैए पुरनका जबाना बला दुनियाँ नहि रहलैए आब दुनियाँ किछु आओर छै पहिलुका जबानामे किछु आओर रहै पहिलुका जबानामे गरीबी जिनगी जियै रहै आब तऽ नहि आब तऽ सभ चाहैत छै हम बढ़िएँसँ रही गरीब हम किये रहबै किये हमरा दुगो पैसा रहतै जे पैसा हम कमैलियै सभ उड़ेलियै